इनारके पानि भेल तऽ इनारके पानि कोना निकालल जाए तऽ मोटरके द्वारा सेहो भऽ सकैय तऽ मोटरमे तऽ कनी विशेष पाइ सेहो लागि जेतै पाइप आनऽ पड़त मोटर तीन हजार एनाहि किछु पड़ै छै उनकर दाम हँ तऽ ओइके द्वारा अहाँ इनारसँ पानि निकलबै सकै छियै करेंट सेहो लागत करेंटमे बिना करेंटसँ तऽ मोटर चलत नहि तऽ करेंटोके ओइमे प्लग तलक एमहर ओमहर सब मिस्त्री सब बजाकऽ ओकरा सेटिंग करऽ पड़त या नहि तऽ कम खर्चमे अहाँके एगो बाल्टीनमे रस्सी बान्हिकऽ ओकरा इनारमे गिराकऽ ओहूसँ अहाँ जल घीच सकै छी तऽ ओइमे खर्चा कम बैठत एगो बाल्टीन लिऽ पड़त आओर पचीस पचास हाथके रस्सी लागत आओर ओइमे जे छै से बान्हि दियौ कड़ीमे आओर ओकरा गिराकऽ अहाँ जलके टानि सकै छी तऽ ई भऽ गेल अहाँके इनारके मोटरमे तऽ खर्चा बैठबे करत मोटरके लेब तऽ अहाँके तीन चारि हजार रुपैआके दरमियान ओइमे खर्चा बैठत तखने भऽ सकैय ने कम खर्चामे तऽ रस्सी द्वारा अहाँके बाल्टीनमे रस्सी बान्हिकऽ घीच सकै छी अइमे खर्चा तऽ बहुत कमे हैत मोटरमे तऽ विशेष खर्चा हैत